हैलो हरी ओम भाउ अच्छा कल्ह मां तव्हांखां हिकु प्रैशर कुकर वठितो यादि हूंदो बराबरि हा भेण सां गॾु आई हुयमि बराबरि भाउ मां त तव्हांजे विश्वासु ते तव्हांखे ॾह दफ़ा चओ मूंखे शइ सुठी ॾिजो शइ सुठी डिजो शइ सुठी ॾिजो हे तव्हां मूसां हरुबरु कहिड़े जनम जो वेर वठितो आहे तव्हां जेके पेसा घुरिया मां ख़ुशीअ सां ॾिना तव्हां चओ भेण कुकर ॾिसण में टी किले जो थो अचे पर हिनमें चारि किलो शइ काॾे न वई जो तरो वेकिड़ो अथस वॾो अथस अंदरि सुठो आहे अॼु मुंहिंजा हुनमें ॿ किलो छोला बि न था बॉयल थियन वठि खणी ठीकु आहे हुते त ठीकु आ वरी हुन में बाफ़ बि नथी भरिजे पई नओ कुकर रबर नओ सीटी नई हर का शइ नई हुनमें बाफ़ नथी बरिजे हीअ थी मूंखे कहिड़ी शइ खणी हथ ॾेई छॾी आहे थोरो थो भाउ सोचो बराबरि आहे तव्हां मूंखे मटे ॾींदा पर मुंहिंजो टाइम घणो वेंदो हाणे मां काडे वञा अॼु मूंखे जरुरत हुई शइ जी त मां सिरजी तव्हां वटि कल्ह अची करे शइ वठी वई आहियां मा त असां त सब खोले ॻाल्हायो ना भाउ मूंखे घट में घटि टे चारि किलो शइ जे हिसाब सां शइ खपे भले तव्हां मूंखे हिनखां वॾी शहिं ॾेयो आहे न मां त कोन्ह चयो की मूंखे घटि पैसे में सुठी शइ ॾेयो मा तो पेसा ॾेयण लाइ तयार हुयमि तव्हांखे हाणे पाण ॿ दफा सोचो तव्हां वटि तव्हांजे विश्वासु ते जे कॾंहिं ग्राहक अचे थो पेसा बि दिलि घुरिया तव्हांजा कॾहिं थो ॾेिए पियो त तव्हां हुनखे शइ त घट में घटि ठाहे ॾेयो ना शइ त ठाहे ॾेयो न तव्हां न कुक्कर जे नए रबर में बाफ नथी भरिजे नए कुक्कर में सीटी नथी भरिजे त मन मुंहिंजो पैसे खर्चनि करण जो कहिड़ो फ़ाइदो मां एॾो पेसो कहिड़े कमु जे लाइ ॾिनो छाजे लाइ ॾिनो मा पाण खे सुखी करण लाइ ॾिनो की न पाण खे दुखी करण लाइ ॾिनो तव्हां ते हिकु खत ॾह दफ़ा मूंखे शइ मटे ॾींदा पर मुंहिंजो वक़्तु घणो ज़ाएर थींदों मुंहिंजो वक़्तु जी का वैल्यू आहे न त पाण सोचो भाउ मुंहिंजा